हैलो आं जी तुस प्रीतम टैक्सी ल्आह्ले बोल्ला दे ते में ना सांबा दा बोल्ला नै ते असें ना पत्नीटॉप जाना हा घुम्मनै ई ते तुस लेई चलगे साढ़ियां सोआरियां पंज होई जानियां आं चलो कोई गोदा बैठाई लैगे कुसै गी कियां बैठाई लैगे ते भी दस्सो पैसे किन्ने ते असें ना पत्नीटॉप जाना ते सनासर बर्फ दिक्खनै गी बी जाना ते पत्नीटॉप सनासर कुद्ध सारे जाना आं कमरे कमरे कुदै रौह्ना बी ऐ ते कमरे बी लैने आं ओह् रुट्टी बी खानी कुदै ठीक ऐ ते मतलब असें आन जान ना इयै पैसे देने भी एह् अच्छा भी ठीक ऐ तुस आई जायो कल्ल